اردو زبان ایک بہت اچھی زبان ہے اردو یہ بہت سالوں پہلے سے چلتی آ رہی ہے پہلے کی جو راجا پرجا ہوتی تھی وہ اردو زبان کا ہی استعمال کرتے تھے اردو زبان ہمیں بولنی بہت اچھی لگتی ہے ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں اردو زبان میں کرتے ہیں کیونکہ اردو زبان میں ایک لہجہ ہوتی ہے ایک تہذیب ہوتی ہے اور جب دوسرا سنتا ہے تو اس کو بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ اس نے اس میں ایک ادب ہوتا ہے بڑوں کی عزت ہوتی ہے اس زمانے میں ابھی بھی بہت لوگ ہیں جو کہ اردو زبان میں ہی بات کرتے ہیں اردو زبان ہمیں بولنی اچھی لگتی ہے کیونکہ یہ بہت اچھی زبان ہے